ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि अन्य ग्रहों में बाहरी जीवन हैं कि नहीं है पर अपने पृथ्वी में सबसे अच्छा ईको सिस्टम है जिसमें अपन को प्रॉपर का ऑक्सीजन मिल रही है हाइड्रोजन मिल रहा है और काफ़ी यूजफुल गैसेस मिल रहीं हैं और दूसरी चीज अपना पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे पीने के लिए पानी अपन को मौजूद है ठीक और जो अपनी पृथ्वी है उसमें सत्तानवे पर्सेंट खारा पानी और तीन पर्सेंट पीने पीने योग्य पानी है खाली और अन्य ग्रहों की बात करूँ तो जैसे मार्स हो गया है जिसमें अभी रिसर्च खोजें की जा रही हैं मून हो गया जिसमें अभी खोजे की जा रही हैं अभी कंटीन्यूअस डेवलपिंग में चल रहे हैं अभी इनमें जीवन का कोई भी महत्व नहीं आया है या कि रोल तो नहीं हुआ है कि आप मार्स में या और कहीं भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं